शादी जैसे बड़े समारोह में पानी की बड़ी मात्रा की व्यवस्था करने के लिए हम टैंक मंगवाते हैं और हम ड्राम भर भर के रखते हैं और ड्रामों को हम पहले ही भर लेते हैं और टंकी भर लेते हैं और हम पानी की व्यवस्था टेंकरों से करते हैं